हमारे गाँव में हमारे आसपास में देखते हैं मेरे खुद के गाँव में मैंने देखा है कुम्हार है वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनकी तीन चार पीढी हो गई है बनाते बनाते आज भी वो बाउ जी बनाते हैं उनके लड़के बनाते हैं मोहल्ले में कम से कम आठ दस घर हैं ऐसे जहाँ मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं मिट्टी को गूथा जाता है गूथने के बाद बर्तन बनाते हैं और बर्तन को बिलकुल अच्छे से पकाके पकाने के बाद में लोगों को देते हैं लोग खरीदते हैं जो मटका बनाते हैं उस मटके में बहुत मेहनत लगती है कारीगरी लगती है कारीगर बनाता है बनाने के बाद उसको आप ले जाकर ठण्डा पानी पीजिए बहुत कुछ और बहुत सारे व्यवसाय ऐसे हैं उनकी चार पीढी वो व्यवसाय करते करते उनका काम चल रहा है आप चाहो तो आप खुद भी ऐसा व्यवसाय कर सकते हो कारीगीरी देख लो आप बर्तन बनाने का काम देख लो बढ़ाईगीरी देख लो आप साड़ी को बना साड़ी को घर पर डिजाईन कर सकते हो वर्क कर सकते हो आप घर बैठे कोई भी काम कर सकते हो कैसा भी ले लो मिट्टी के बर्तन बनाने का बहुत अच्छा काम है में कम कम लागत में अच्छा काम हो जाता है प्रॉफिट भी अच्छा मिलता है और धीरे धीरे ही आप को ऐसा करोगे जभी आप आगे बढ़ोगे जीवन में